ہندوستانی نقل و حمل کا نظام بہت بہتر ہے گاڑیاں بس ہوائی جہاز سامان لے جانے کے لیے الگ سے گاڑیوں کا انتظام لوگوں کی نجی گاڑیاں بائکیں پبلک ٹرانسپورٹ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستانی نقل و حمل کا نظام کافی بہتر ہے عام طور پر لوگ ملک میں اپنے نجی گاڑیوں سے گھومتے ہیں جن میں بائک سائیکل کاریں وغیرہ شامل ہیں البتہ سفر کے دوران جن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بیشتر جگہوں پہ سڑکوں کی خرابی یا گاڑیوں کی زیادتی جس کی وجہ سے ٹریفک جامس وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا جائے تو مزید جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے